हा कालू मकेनिक हा कालू मकेनिक था ॻाल्हायो हा इहो मां हिक कार वरिती आहे नईं पंज साल थी विया उन खे त हाणे उन में तकलीफ़ूं अचण चालू थी वयूं आहिनि तकलीफ़ूं त जाम आहिनि हा ॿुधायां थो हा जीअं हाणे असां कार चालू कंदा आहियूं न तॾहिं ए सी हलंदी आहे पर जीअं थोरो अॻियां खणी वेंदा आहियूं भाई पंज छ्ह किलोमीटर हलायूं था त पोइ ए सी हवा न थी ॾे बराबरि कीअं भाई हू ठाहे सघंदो आहे न हीअ मुहिंजी इन्नोवा आहे पंज साल थी वई अथसि हा पंज साल ॿी तकलीफ़ इहा आहे की गाॾीअ मां आवाज़ थी अचे ची ची करे जॾहिं असां फास्ट हलायूं था त हैलो मूंखे इएं भाई साढी चारि साल अॻु कराई हुई हू छा आहे टाइम न हूंदो आहे न मुंहिंजे वटि समय न हूंदो आहे मुंहिंजे वटि तॾहिं मां न कराई हुई उहो ई मां सोचां पियो कि भाई हाणे कराए छॾियां अच्छा तव्हां वेठा हूंदव हा ॿ टे दिकतूं ॿियूं बि आहिनि तव्हां अॻोपो ॾिसी करे भाई मूंखे ॿुधाइ छॾियो घणो टाइम लॻंदो त मां उहो टाइम कढी अचां थो

अच्छा त ऐं ॿ टे दिकतूं ॿियूं बि आहिनि जीअं कि भाई अगरि असां गाॾी फास्ट था हलायूं न त हिक टायर मां हवा निकिरी थी वञे ठीक आहे ठीक आहे ॾिसिजो ऐं ॿियो छा जॾहिं असां गाॾी हलायूं था बीठी हूंदी आहे न त गाॾीअ में तेलु लीक थींदो आहे हेठां ठीक आहे ठीक आहे ॾिसिजो ऐं ॿियो छा जॾहिं असां गाॾी हलायूं था बीठी हूंदी आहे न त गाॾीअ में तेलु लीक थींदो आहे हेठां

इएं न था ॿुधाए सघो कुझु बि इन्नोवा अथव ना ॿुधायोमांव जो अच्छा ठीक आहे ठीक आहे अंदाज़ो खर्चु घणो ईंदो अच्छा वीह हज़ार लॻी वेंदा ठीक आहे साईं त मां ठीक आहे पोइ फ़ाइदो थींदो न असांजो ॾियण सां ठीक आहे त तव्हां जो उहो दुकानु किथे आहे हिते गोल मैदान ते ई अथव मां बि त हुते पुठियां बिल्डिंग में ई रहंदो आहियां न गोल मैदान जे ठीक आहे ठीक आहे अचांव थो साईं टाइम कढी करे ठीक आहे भाउ हा भाई राति जो यारहें ताईं अची वेंदुमि मां ठीक आहे ठीक आहे हलो